मेरा जो समान है मैंने वो लिया था मामा अर्थ हेयर ऑयल अनियन हेयर ऑयल जो तेल था उसको उससे हमारे बालो के जड़ों को बहुत ही मजबूती प्राप्त हुई है बालों का जो झरना था वो भी कम हो गया है बालों का रूखापन जो था वो भी हट गया है और बाकि जो अन्य समस्याएँ थीं जैसे रूसी की समस्याएँ और बाल सिर में खुजली होने की समस्याएँ और बाल झड़ने की समस्याएँ ये सब भी कम हो गया है ये जो भी सामान है वो हमें बहुत ही अच्छा लगा है इससे बहुत ही पॉजिटिव फायदे हुए हैं जो हमारा मामा अर्थ अनियन हेयर ऑयल है उसमें ओनियन प्रेजेंट है प्याज प्रेजेंट है जिसके वजह से हमारे वाले बालों के जड़ें बहुत ही मजबूत हुई हैं और उससे बहुत ही अच्छा फायदा हुआ है